असांजे गुजरात राज्य खे स्थापित करण में ऐं सांस्कृतिक रूप सां समृद्ध थियण में नरेंद्र मोदी जो ॾाढो वॾो हथु आहे नरेंद्र मोदी जॾहिं गुजरात जो वॾा प्रधान थियो तॾहिं हुन हर हिकु खेत्र में कमु कयो आहे हर हिकु कमु न हर हिकु खेत्र में भाई मंदिरनि में रोड रस्ता ऐं विजिटिंग प्लेस ठाहिण में भाई जिते अलॻि अलॻि फैमिलिस अची करे वेही सघनि ऐं हुनजो लाभ वठी सघनि ऐं लेडीस खे बि जॾहिं खां वणा प्रधान थिया आहे नरेंद्र मोदी उन्हनि खे अकेलो निकिरण में कॾहिं भओ कॾहिं केरु छेॾती करे अहिड़ो प्रशन कॾहिं न थियो आहे